مانسون کے موسم میں پہلے بارش خوب ہوا کرتی تھی کیونکہ پہلے پیڑ پودے ہریالی زیادہ تھی اور اب پیڑ پودے ہریالی زیادہ نہیں ہے تو اس لیے بارش کم ہوتی ہے مانسون کے موسم میں بھی ہمارے علاقے میں پہلے بارش زیادہ ہوا کرتی تھی اب کم ہوتی ہے کیونکہ اب پیڑ پودے نہیں رہے اتنے اس لیے اور اس سے ہماری زندگی پہ بہت اثر پڑتا ہے کیونکہ جب بارش ہوگی تو پانی آئے گا اور پانی آئے گا تو ساری زندگی اچھی چلے گی لیکن جب پانی نہیں ہوگا تو فصلیں بھی نہیں ہو پائیں گی اور کھیتی باڑی نہیں ہو پائے گی اس لیے مانسون کے موسم میں ہمیں بارش جتنی ہوجائے اتنا اچھا ہے اور بارش کے لیے ہمیں پیڑ پودے اور ہریالی کا انتظام کرنا پڑتا ہے پیڑ پودے لگانے پڑیں گے اس لیے جب ہماری بارش ہوگی